मुझे अपने शहर उज्जैन से भोपाल शहर जाने के लिए उपलब्ध संसाधनों एवं जाने के साधनों के बारे में जानकारी चाहिए सड़क मार्ग से जाता हूँ तो मेरे लिए कौन सा साधन उचित रहेगा क्या मैं बस से जाऊं और मैं स्वयं के वहाँ से जाऊं या कोई किराये की गाड़ी लेकर जाऊं या फिर मैं रेल यात्रा करूँ कौन सा यात्रा का साधन मेरे लिए किफ़ायदी रहेगा या कि मैं उज्जैन शहर के नजदीक वायुयान जो हो जिसके द्वारा मैं कम समय में उस भोपाल शहर तक पहुँच सकता हूँ इसके लिए मुझे विभिन्न प्रकार की जो ट्रेवेल एजेंसियां हैं उनसे बात करना है आपके अनुसार मुझे किस साधन से जाना चाहिए जिससे मैं कम समय में और कम व पैसे में अपने यात्रा को पूर्ण कर सकूँ एवं सुगमतापूर्वक समय से मेरी यात्रा हो जाए और मैं अपने निर्धारित स्थान पर कम से कम समय में और कम किफ़ायदी पैसे में अच्छी तरह से यात्रा सुरक्षित रूप से पूर्ण कर सकूँ एवं मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव यात्रा का प्राप्त हो सके जिससे मैं आने वाले समय में आने वाले अगले यात्रियों को बता सकूँ कि इस साधन से आप इस मेरे शहर उज्जैन से भोपाल शहर की यात्रा सुगमतापूर्वक एवं सरल सुरक्षित रूप से अच्छी तरह से जाकर कर सकते हैं